हेलो हँ हँ ठीक छै हमे तोरे फऽ ठीके छै ठीके छियै सरिये मास अथी बच्चा सबके कपड़ा सिलना रहय एक डेढ़ सओ बच्चाके कब तकमे कपड़ा दैतिये रऽ हँ हाँ हँ केतनाके कतना दिन तकमे हँ ठीक छै

अऽ ठीके छै ठीक छै तब भेजेबय बच्चा सबके कपड़ा सियाबयके लिये हूँ हँ अच्छा भेज भेज देब कपड़ा सब ठीक छै हँ अच्छा भेज देबय भेज देबय भेज देबय एकसँ दू दिनमे अच्छा ठीक ठीक छै भेज देबय

हूँ देबय कि टाइम नहि टाइम नहि मिलय छै टाइम नहि मिलय छै ठीक छै हँ ठीके छै अहाँके भेज देबय हाँ भेज देबय एक डेढ़ सओ बच्चाके एक डेढ़ सओ बच्चाके कपड़ा छै सियाना छै भेज देबय ठीक छै अच्छा ठीक छै छै एक डेढ़ सओ एक डेढ़ सओ बच्चाके कपड़ा सिलना छै ठीक छै हाँ राखू